जय झूलेलाल असां जीअं सिंध में आयासीं सॼी भाषा सॼी सिंधी सभु जाते किथे फैलियल आहिनि दुनिया में जिते किथे असां हर त्योहार मल्हाईंदा आहियूं चेटी चंड जो मेलो थधिड़ी वॾी ग्यारसि फ़ोननि ते सिंधीनि में ॻाल्हाईंदा आहियूं ॿारनि खे सिंधी सेखारींदा आहियूं लेटर देवनागरी में लिखंदा आहियूं ऐं हिक ॿिए सां जामु सिंधीनि में ॻाल्हाईंदा आहियूं चेटी चंड जो मेलो में डांसियूं थींदियूं आहिनि ऐं प्रसाद थींदा आहिनि एॾो मज़ो ईंदो आहे सिंधी गाए गाईंदा आहिनि सिंधी गाना गाईंदा आहिनि डांसियूं कंदा आहिनि हेॾो मज़ो ईंदो ऐं थधिड़ी में थधिड़ी में ॾोॾो लोलो त ईअं साईं भाॼी हे करे ॾाढी थधिड़ी असांजो ॾाढो वॾो त्योहार हूंदो आहे कुझु खाईंदा ना आहियूं वॾी ग्यारसि में वॾी ग्यारसि में असां मसाणे वेंदा आहियूं हुतां चकर लॻाए ईंदा आहियूं ऐं ॾाढो होॾे तंहिं ॾींहुं घर में रसोई न कंदा आहियूं चांवर खां माना जीत खां त असां बिहु पटाटे जी भाॼी आलू इहे सभु खाईंदा आहियूं ऐं ॾोॾो थींदो आहे ग्यारसी अटो मिलंदो आहे उहो घर में अची करे पूड़ी पचाईंदा आहियूं या ॾोॾो पचाईंदा आहियूं इहो कंदा आहियूं ऐं